हेलो सर हम दिल्ली से आयल छलियै सुपौल जिला थोड़ा घुमयके लेल आयल छलियै मिथिलाञ्चल सुपौल जिला घुमयके लेल आयल छलियै तऽ अपने हमरा किछु बतेबै जानकारी घुमेबै जेनाकि अपने जिलाके बारेमे की अहाँकेँ शिक्षा केना छै पहिनावा ओढ़ावा की छै खेती बाड़ीके बारेमे आओर पढ़ाई लिखाई ईसब की व्यवस्था छै थोड़ा जानकारी हमरा लेनाइ छै तऽ किछु बतेबै अहाँ सर हम आबि गेल छी सर हम सुपौलमे सबसँ पहिले अहाँ अपन जे छै ने कल्चर के बारेमे बताबु कि अहाँकेँ रहन सहन अहाँकेँ भक्ति अहाँकेँ गांँव घरके की छै कल्चर ओकरा बारेमे कनि बताबु तऽ खानपान केहन अच्छा मिलै छै नहि नहि गाँव घरकेँ मुख्य भोजन हो छै ने गाँव घरमजे खान पान हँ हँ हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं अच्छा अच्छा अच्छा हँ ठीक छै एकर बारेमे थोड़ा शिक्षाके बारेमे अहाँकेँ गाँव घरमे शिक्षाके की केना छै हमर मैथिली भाषाकेँ शिक्षा चलै छै कि नहि ओकर पकड़ छै कि नहि बताबु अपन ईसब चलै छै कि नहि

नहि देखिऔ हँ इएह हम ई कहै लए चाहै छी कि गांँव घरमे थोड़ा मैथिलीके जे छै ने पकड़ कम छै आदमी देखै छी कि इंग्लिश मीडियम के तरफ भागै छै और मैथिली अपनऽ जे छै ने ओकरा छोरि रहल छै एहिके बारेमे हमरा बताबु की सही बात छै हुँ हुँ हुँ अच्छा हुँ हुँ अच्छा आओर हुँ अब खेती आरके बारेमे बताबु खेती गाममे कोई प्रॉब्लेम कोई समस्या आर यऽ ई सबकेँ बारेमे थोड़ा बताउ खेती आर केना होइ छै हुँ

हुँ आओर जेना तीर्थ स्थान तीर्थ स्थान कतौ हम घुमि सकै छियै दर्शन कए सकै छियै

हँ आओर हँ हैं अच्छा अच्छा अच्छा

हँ तऽ ठीक छै सर मिलु हमरा एकबरी घुमाबू अपन सारा गाँव ठीक छै राखै छियै तऽ